जिसलै मिकी मुश्कल पेई ही डिसिशन करने दी ओह् हा मेरा मिकी लगदा इयां ब्याह् दा टाइम जदूं मिकी ब्याह् आस्तै आखेया इ'नें सारें के ब्याह् करी लै करी लै करी लै ते मेरी मर्जी नेईं ही तदूं आऊं बाइयें सालें दी ही ते आऊं पढ़ना चांह्दी ही अग्गें ते हां वा एह् आखदे जान के सौह्रे घरे आह्ले हे जेह्के साढ़े मतलब इनें आखेआ कोई चक्कर नि तुस ब्याह् कराई लैओ पढ़ाई अस लैगे मतलब पढ़ी लैगी कुड़ी कुड़ियै गी कोई रोकथाम नि होग ते ओह् सच्ची गल्ल बी होई इनें मिकी पढ़ने कोई ओह् बंदिश नि रक्खी ऐ वा इयां तदूं आऊं बड़ी ओह् ही मतलब की समझ नि ही आवै दी कि मिकी करना चाहिदा नेईं करना चाहिदा आऊं बड़ी मिकी बड़ी इयां बड़ा मिकी उस चीजा दा ओह् हा कि किश नि पता लग्गा दा हा मिकी समझ नि ही आवा दी कि घरै आह्ले आखदे फ्ही रिश्ते नि थ्होंदे ब्याह् नि होंदा एह् होंदा ओह् होंदा मैं फ्ही उंदी केह् आखदे एडवाइस उंदी लैती ही दादी होरें क्यूंकि आऊं जिसलै बी क्यूंकि दादी म्हेशां मेरे बारे इयां अच्छा गै सोच दियां ओह् कदें बी मिकी गलत सलाह् नेईं दिन्दियां ऐ न ते आऊं उंदे'शा गेई ते दादी आखेआ दादी महां इयां सोचियै नेईं सोचेओ के इयां नि मिकी सनायो के हां के भाई कुड़ी ऐ बड्डी ऐ ब्याह् कराना इयां सनाएयो के जियां तुस गै न अगर तुस होन्दियां मेरी जगह ते केह् करदियां फ्ही दादियै मिकी आखेआ के कोई चक्कर नि पुत्तर अगर तू नेईं केह् आखदे नेईं तेरी मर्जी होई ते सिद्धे सनाई ओड़ ते अगर तुकी इयां लग्गा दा के ब्याह् करियै नि पढ़ा देङन ते ओह् बी तू गल्ल क्लियर करी ओड़ ते इयां ओह् आखै दियां अपनी गल्ल ना पूरी क्लियर करी ओड़ इयां तेरे मनै च केह् चलै दा ते उ उ'यै चक्कर होया हा ते मैं दादी दी गै सुनी ही ते मैं फ्ही उनें बोलेआ हा के एह् एह् चक्कर ऐ ते इयां इयां गल्ल ऐ ते फ्ही इयां फ्ही के आखदे मेरी कन्फयूजन उस तरीके कन्नै गै दूर होई फ्ही मैं अपनी गल्ल सनाई ओड़ी ही के भाई मैं पढ़ना अग्गें ते उनें आखेआ कोई चक्कर नि अस पढ़ाइयै कोई नेईं आखदे फ्ही मैं आखेआ महां अगर कल्लै नौकरी लग्गी दी तां तुसें कोई प्राब्लम नेईं ना होये कि हां कि भाई कुड़ी नौकरी नि करै एह् ऐ उनें आखेया ना ना ऐसा कोई चक्कर नेईं ऐ ते उयै हा मिकी लगदा इयां मेरा अपना डिसिशन जेह्का मैं लैना हा ते मिकी बड़ी कन्फयूजन होई ही